गोरमैंट स्कूल च सारें कोला पैह्लें हून ते बड़ा फर्क पेई गेदा ऐ जे गोरमैंट नै पैसा लाया ऐ पैह्लें ते बिल्डिंगां बड़ियां शैल बनी दियां न फ्ही जेह्ड़े पढ़ने आह्ले बच्चे न दिखदे कि उं'दा मतलब जेह्ड़े बच्चे शैल पढ़ा करदे न उ'नेंई स्कालरशिप थ्होआ करदी ऐ जां बच्चे ग्राएं दे जेह्ड़े बच्चे न उ'नेंगी कदें दो इक टैम रुट्टी बी थ्होआ करदी दाल भत्त खंदे न स्कूल च इक एह् बी बड़ा बड्डा योगदान ऐ गोरमैंट दा इक एह् ऐ कि जेह्ड़े बच्चे स्कूल च पढ़ने आह्ले न ग्राएं ग्राएं दे जेह्ड़े ग्रां सरकारी स्कूल च उ'नेंगी स्कालरशिप मिला करदी कताबां थ्होआ करदियां न ते इस कारण ओ जेह्ड़े बच्चे न ओ पढ़ने आह्ले उं'दी बढ़ोतरी होआ करदी ऐ ते एह् ऐ केईं ग्राएं च एह् ऐ कि बच्चें दी पढ़ाई इस मुजब छड़काई जंदी ऐ जे जेह्ड़े मां प्यो न एह् सोचदे न कि कुड़ियें गी केह् करना पढ़ाइयै इ'नै ते सौह्रे घर गै जाना ऐ ते जागतें कि केह् करना जैदा पढ़ाइयै इ'नें ते मैह्नत मजदूरी करन ते इं'दा बी पालमा होई गेआ ते साढ़ी बी होई गेआ घर चली गेआ जे साढ़ी घर घ्रस्ति जेह्ड़ी ऐ एह् बच्चें नै गै चलानी ऐ इस कारण बी साढ़ा जेह्ड़ा ऐ ग्रां दे लोक न अपने बच्चें गी पढ़ांदे घट्ट न